हा चओ केर थो ॻाल्हाए क्रिश हा हा ॿुधाए ॿुधाए हा हा किथां घुमी आया आहियो किथे घुमी हा किथां घुमी अच्छा पुछिणो पवंदो पोइ त अच्छा उपनेश्वर मंदर त शंकर भॻवान जो मंदर आहे थाणा में हा सूमरु ॾींहुं सावण जे महिने में उते जाम रश लॻंदी आहे लाइन लॻंदी आहे किलोमीटर्स में हा हा त जल चढ़ाइण जो त हणणु खपे

हा ठीकु आहे मां पुछी करे अरे हू किथे आहे उपनेश्वर मंदरु मुंहिंजे ख़्याल खां इहो मंदरु थाना में आहे थाना में घोडबंदर रोड जे पासे में किथे आहे हा त वेंदा आहिनि माण्हूं ॿुधो त आहे पर मां वई कॾहिं न आहियां ह हलूं था त सुबुह जो निकिरूं था हाणे थाणा

थाना स्टेशन खां असांखे हिकु कलाकु लॻंदो हा कुलु मिलाए करे हितां वेंदासीं त असांखे ॾेढ कलाकु लॻंदो

त हुन जे हिसाब सां उते जेका लाइन लॻंदी आहे हुन लाइन जो टाइम उन खां पोइ दर्शन जो टाइम सभु पकड़े करे असांखे सम्झो सुबुह खां निकिरंदासीं असां नवें वजे खां निकिरंदासीं त असांखे शाम जो चारि पंज थींदा हा ऐं सुबुह सुबुह जो सनानु पाणी करे पूॼा जी सामग्री खणी जल वल चढ़ाइणो हूंदो हा मां अ जीअं चाहें उहा किथां करे सघूं खपे त महाराज बि मञंदो न खपे त पाण बि करे सघंदा आहियूं महाराज बि हूंदा आहिनि हुते

हा ठीकु आहे खपे त कोई टैक्सी वारो कोई टैक्सी वारो खपे त उहो बि बुक करे था सघूं